میں جن کیمروں سے کبھی ذاتی تصویر لیتا ہوں اور جو انسٹاگرام وغیرہ کے لیے جو اچھی تصویریں ہوتی ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے اور باقی کھیت وغیرہ میں جو چرند پرند ملتے ہیں ان کی تصویر مجھے زیادہ لینا پسند ہے پرندوں کی تصویر میں میں جب بھی ایسی کہیں یہ کسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر چرند پرند دکھائی دیتے ہیں تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ ان کی تصویر لینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جب آدمی کو شوق ہو تو آدمی کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی تو میں یہ چیز کر لیتا ہوں اور ان کی تصویر لینا میری خوبی ہے اور باقی فیملی وغیرہ کے فوٹو رکھتا ہی ہوں موبائل میں کھینچ کر موبائل میں کر لیتا ہوں اور باقی میرا مشن یہی ہے کہ میں برڈز وغیرہ کی بھی تصویر لیتا ہوں اور میں اس کا پورا البم میں نے تیار کیا ہے اور اس کو اور جاری رکھے ہوا ہوں